जोङो ना सारनो थांब्ला जों बिदिनो सिगांनि जेरै ओरै जोङो बेबादिनो दाबो बेदिनो जेखाइ खबाइ खदाल बिदिनो लानानै थाङो बिदिनो मुस्रिफोर लांबाय बिदिनो थिंफोर लांबाय थिंफोरजों सारबाय ओमफ्राय हौवाफोरा बेदिनो जे लांबाय जे लांनानै जेजों सारनानै मोनबाय एखमब्ला बिदिनो खखा साबाय बेदिनो मुस्रिफोरजों साबाय मोनबाय बेदिनो जेफोरजोंबो बेदिनो मोनबाय सारबाय लांबाय फानहैबाय बिदिनो मोनबोबाय जोंनि हिनजावफोरनिया बेदिनो जेखाइजों मोनाब्ला बेदिनो मुस्रिफोरजों थेबाय सारबाय बे एखमब्ला थोरसिजों सारबाय एखमब्ला जेजों सारबाय बिदि सारो मोनो एखमब्ला मोनबाय जाबाय बेखौ लाबाय फानफैबाय बिदि जों न'खरखौ जों सालायलांबाय जोङो न'खरनि नांगौफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो बिदिनो जों जेब्लायबो जोङो हिनजावफ्रा सारनाय ना हमनायाव जोङो जोंनि ना जों दासिमबो सिगांनिफ्रायनो जों दासिमबो जोङो बिदिनो जोङो ना हमनाय सारनायाव जोङो दासिमबो जों बिदि बायदि मावो सारनो जोङो न'खरखौ फोथांनो थाखै जों अरायबो जोङो हास्थायो जोङो लायो अखा नायब्लानो जोङो अबाव मोनगोन अबाव मोना बेखौ जों नागिरो जों सारहैयो नागिरो बिदिनो जों अरायबो जोङो बिदिनो न'खर फोथांनो थाखाय जोङो हास्थायो हौवाफ्राबो बिदिनो जेजों सारबाय जेजों सारनानै सारनानै आरो जोङो खखाफोर साबावबाय बेजोंनो जोङो लाबोबाय फानहैबाय दखानाव बिजोंनो जोङो माखासे जानानै जों माखासेखौ बिदिनो जों फाननानै जोङो बिदिनो न'खरखौ सालायलांनो गोनां जायो